دہلی کی تاریخ مختلف میدانوں میں اہم کامیاب کامیابیوں اور سنگ میلوں سے بھری ہوئی ہے یہ کامیابیاں نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک کے لیے فخر کا باعث ہے ان کامیابیوں کی چند جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں تعلیم کے میدان میں ترقی دہلی نے تعلیم کے شعبے میں کئی اہم سنگی میل عبور کیے ہیں جن میں جدید ڈیجیٹل کلاس روز اور اسمارٹ اسکولنگ کا قیام شامل ہے دہلی حکومت نے تعلیم میں سرمایہ کاری بڑھائی جس کی بدولت سرکاری اسکولوں کی حالات بہتر ہوئی اور تعلیمی نتائج میں نمایاں بہتری آئی صحت کے شعبے میں اصلاحیت دہلی میں صحت کی سہولتوں میں انقلابی تبدینیاں آئی ہیں محلہ کلینکس کا قیام ایک ایسا سنگ میل ہے جس نے عام آدمی کو مفت اور بآسانی طبعی امداد میسر آئیں صحت عام کی پالیسیاں اور بنیادی طبعی سہولتیں تک رسائی میں بہتری دلی کی ایک بڑی کامیابی ہے